जोंनि हारिमुवाव हाबाया गिदिरानो जायो जेरै सानसे साहा ओंखाम बेदर ना बेफोर जाहोनायजों जोंनि हाबाफोरा जायो जेरै हाबा थिलिआव थांनाय लोगो लोगो जानाय लोंनाय थायो साहा मुरि थायो आरो जोंनि हाबाया ओरैबादि मन्दिराव जायो गोथार जुलि जेखौ जों मन्दिरावनो खालामनाय जायो जेरै जोंनि हाबाफोराव बोर सारस्रिनो फैनाय गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो बोर सारस्रिना थाङो बोथिसे ओंखामखौ हाबायावनो ज' जालायनानै रुजु रुमु बोर सारस्रिनानै होयो